दानि जुगा दानि जुगावथ' सोलोंथाय साख्रि मावनाय दांनाय गासैबो खामानियानो जेनबा हिनजाव हौवा फारागथि गैला आरो जेन'बा गोदोनि समावसो हौवफोराल' लेखा फोरोंनो मोननाय फरायनो मोननाय जेनबा हिनजावफोरखौ बांद्राय स्कुलाव सोयै हिनजावफोरा न'आव खामानि मावनांगौ हौवाफोराल' लेखा फरायनांगौ होननानै साननाय थायोमोन जेनबा गोदोनि समावहाय बिमा बिफाफोराबो जेनबा बिदि खालामोमोन आरो हिनजाव हौवा बिराद फारागथि खालामोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' जेनबा हिनजाव हौवानि खुनु फाराग होननायानो गैला आरो दाथ' नाय नों फरायनाय बेलायावबो जेन'बा बबे हिनजाव बबे हौवा गासैबो समान आवगायलांनो हाजोबो आरो हौवाफोरा जेखौ मावनो हायो बेखौनो हिनजावफोराबो मावनो हायो दानि जुगाव दानि जुगाव हौवा हिनजाव होननाय माबायानो गैला आरो गासैखौबो हौवा हिनजाव समान एखे लेबेलैनो दावगालांनो हायो साख्रिफोरबाबो हौवाफोरा जेखौ मावनो हायो बेखौ हिनजावफोराबो मावनो हायो फरायनायावनो होन एबा खाम साख्रि बाख्रि मावनायावनो होन एखे नाजानो हायो सोर हौवा सोर हिनजाव बेबादि फरायनाय एबा खामानि मावनाय साख्रि बेफोरनि जेबो फारागथि गैला आरो साननानै नायबावोब्लाथ' नै दानि दिनावहाय हिनजावफोरासो बांसिन बांसिन मोजांबो फरायनाय आरो मा साख्रि मावनायानो बांसिन दंसै आरो खेला देलाबाबो बल जोनायानो जा एबा मायानो जा बल जोनायावबोथ' नै मेरला हिनजावफ्राबो ओंखारबाय ना हौवा सिगाङावथ' हौवाफोरनिल'मोन नै दा हिनजावफोराबो नाम खालामनो हाबाय जेन'बा हिनजावफ्राबो जुजिनानै देरहानो हायो जेरै बुलायनाय सौलायनायफोरबाबो नैयो जेरै मेरि कममोन बिसोरथ' हिनजाव ना हौवाफोरानि जायगायाव बेबो नै सासे हौवा बायदि जानानै मालाय माबानो हाबाय नाम खामायनो हाबाय बेबायदिनो जेबो हिनजाव हौवा फारागथि गैया आरो खुनु खामानि मावनाया गोदोनि दिनाथ' गैखाला गोदो जेन'बा बिराद फाराग खालामोमोनना हिनजाव हौवानि हिनजावफ्रालाय मा फरायनांगौ न'आवसो खामानि मावनांगौ मानांगौ बेफोरबायदिमोन आरो आरो बिदिनो हिनजावफोरा सोबावनो हाजोबो गायनाय फुनाय मायाव हायो मायाव हाया जि दानाय गासैबावबो सोलिजोबो आरो ओरैनो हिनजावफोराबो गासैबो माबानानै खालामनो हायो आरो जोंनि माबायाव माबा माबि बिदिनो खामानिनि थाखाय माबा माबि फेक्टरिफोर एबा मानिबा मानिबा जिफोर माबा खालामनाय बेफोरबायदि जायगायाव थायोबाथ' आरो मोजांबाव बेफोरबायदिखौ जों मावनोबा गोजानाव थांनांगौ जायोना बेनिथाखायनो जों थांनो हाया जायो आरो मानोना जोंनि लखेलावहाय बेफोरबायदि दङबाथ' मेरला माबानानै मावनानै जेन'बा खामायनो हायो बेफोराव दाबो नै मेरला हिनजावफोरा अइभिं टयभिं खुलिनानै मेरला जेन'बा हिनजावफोरखौ सहाय होनो होयो आरोखि गाव गाव निजा सोरबा सोरबा बिदिनो खुलिनानै बेफोराव बेफोरबायदिनो हिनजावफोराबो खामायनो हायो गोसो जायोबा जेबो बाहाय हिनजाव हौवानि खोथा गैया बयबो नाजाबानो एखे समान खुनु फारागथि गैया बाहाय औ जासिगोन